फस्ट ल्हान आसतना म्हाका इंट्रस्ट आयलो कितें करून म्हज्या घरां सगलीं तेंचें ती सिंग सिंगर्स मामी आनी डॅडी सगलीं म्हजी अंकल आंटी सगलीं सिंगर आसलीं सो तांचे वयल्यान म्हाका बरें दिसलां आनी आतां पासून म्हाका सिंगींग म्हणटा तें चड लायक जाता इन चडशें ग्रुपी ग्रूप सिंगींग आनी तातूंत म्हाका आनी सिंग करपा बरें दिसता सिंगींग कोणें विचारलें जाल्यार म्हाका सा पयले हात वयर काडून दिसता मातशें बरें मुखार सरून दिसता कोणे आपयल्यार बी म्हाका बरें दिसता थोड्यांचे कोणागेर अशे करून कातरां बी लायलीं आसल्यार ताचेर म्हाकाय बी अशे करून म्हणपाकूय बी बरें दिसता काम करता आसतनाय बी अशें करून कातरां लावपाक म्हाका बरीं दिसतात आनी तातूंत म्हाकाय बी सिंगीग करपाक बरें दिसता